جسمانی ورزش اور یوگا دو مختلف طریقوں سے جسمانی اور ذہنی صحت کی فراہمی کو مدد فراہم کرتے ہیں جسمانی ورزش مختلف اشکال میں جسم کی مضبوطی تناؤ اور جسمانی فنون کو بڑھاتی ہے اس میں ورزشیں شامل ہیں جیسے کہ دوڑنا کودنا کمپیوٹرائز مشینوں پر ورزش اور قوت کا مشق کرنا وغیرہ جسمانی ورزش عموماً قلب کی صحت عزلات کی مضبوطی تناؤ کو کم کرنا اور وزن کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے اور یوگا میں جسمانی فٹنیس دل کی پیروی ذہن کی سکونت اور روحانی ترقی میں مدد ملتی ہے یوگا مختلف اشکال میں کئی آسانیوں ماڈلس اور نفسیاتی تمرینات کا مجموعہ ہے جو ذہن کو سکون فرام کرتی ہے یوگا ذہنی اور جسمانی توازن کو بڑھاتی ہے تناؤ کو کم کرتی ہے اور روحانیت کو بڑھاتی ہے خلاصہ ان سب کا یہ نکلتا ہے کہ جسمانی ورزش تناؤ کو کم کرنے اور عزلات کی مضبوطی کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتی ہے اور یوگا جو ہے ذہنی سکون تناؤ کم کرنے اور روحانی ترقی کو مدد دینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے